असांखे नॉर्मल जीवन में ओला ऐप थी वियो स्विगी ऐप थी वियो जौमेटो थी वियो व्हाटसप थी वियो ब्लिंक ईट थी वियो ईअं ख़ूब मदद कंदा आहिनि